चड घरां तुमी पळयल्या आसतलींच की खूब प्रमाणान काॅक्रोच आसतात तशेंच हुंदीर पाल सुद्दां आसतात हें चड आमच्या रां रांदीच्या कुडींत दिसतात कारण आमगेले चड जेवणाची हिणसाण रांदचे कुडींत जाता कॉक्रोचांक पालींक हुंदरांक चड खावपाक आमकां रांदचे कुडींतूच मेळटा कितेंय आमी जेवण करतासतना आमगेले कितेंय जेवणाचे कण आमी सकयल पडटात आनी त्या लागून कॉक्रोच हुंदीर हे सगळे येतात तशेंच आयदनां घासतासतना सगळें निवळ समज ना त्या पायपांतून कॉक्रोच सगळे किडे किडे ना जाल्यार हुंदीर पाल हे आमच्या रांदचे कुडींत येतात हें टाळपा खातीर तांकां कॉक्रोचांक आनी हुंदरांक ना करपा खातीर आमी पयलें निवळ दवरपाक जाय रांदचे कुडी सदांच निवळ दवरपाक जाय सगळें आमी कचरो जो उरता तो आमी डस्टबिनांत घालपाक जाय तशेंच हेच कॉक्रोचाक आयज काल पळयलां आसतलें तुमी कॉक्रोचांक हुंदरांक मारपाक पाली मारपाक वेगवेगळे तरेचें वखद येतात त्या खातीर त्या वखदांचो आमी फायदो घेवपाक जाय तें आमी आठवड्यांतल्यान एकदां घरांत रांदचे कुडींत वखद मारून निवळ करपाक जाय आनी तांकां तांकां कसो तांकां नयनाआड करचो हें आमी पळोवपाक जाय अशें करून आमी कॉक्रोजांक हांचो आनी हुंदरांचो आनी पालेचो आमी धोको टाळपाक शकतात